नमस्ते हमे कूलर लेना है उषा कंपनी का कितना रेट है सात हज़ार कौन कौन सी कंपनी का ठीक आँय हाँ लेना है कितना रेट है दुकान कहाँ पे है हाँ

कल आएंगे शाम को पाँच बजे कल शाम को पाँच बजे सिर्फ़ कूलर ही चाहिए अच्छा चार बजे ठीक ठीक जो शादी ब्याह में बड़ा वाला कूलर लगता है वो मिल जाएगा

वो कितना पड़ता है वो कितने रेट का है हाँ हाँ जो बड़े बड़े हॉल में लगता है ठीक है भैया फिर कल आते हैं तो ले लेंगे ठीक